हाँ स्थान है सर पसंद है पंछी देखने का स्थान ऐसा है कि पहले तो गाँव में पंछी रखते थे इतना पेड़ पालो इतना ज़्यादा कट रहा है उस समय बाबा आदम के ज़माने में जो कि पंछी उस समय पेड़ पर बोलते थे अपना घोंसला बनाते थे हैं अब इस समय ऐसा है कि सब वृक्ष क्यों सब किसान हैं किसान खेती करते हैं किसान वृक्ष को उजाड़ कर फेंक देते हैं काम में ले लिये कुछ लगाते नहीं हैं ना पेड़ पौधे हैं ना वहाँ पर पंछी रहते हैं अब इसी से हम लोग कहीं बाहर जैसे चिड़ियाघर है जैसे मान लीजिये कि कलकत्ता में एक बार गये हम तो देखे कि चिड़ियाघर में पंछी अनेक प्रकार के थे उसमें देखे कि अनेकों प्रकार की पंछियाँ रहती थी हाँ इतना सुंदर वो उसमें लगा जे कि यहाँ पर हम लोग खूब रह कर के देखे फिर जैसे कोई आ गया जैसे आये घर पर लौट कर आये और इतना से प्रचार कहा उस बात को लेकर के जो कि पंछी वहाँ पर बडे सुंदर सुंदर पंछी अनेक प्रकार के पंछियाँ हैं तो वो रिश्तेदार जिसे रिश्तेदार आ गये रिश्तेदार कहने लगे तो हम कहे चलिये जहां गये थे हम देखने के लिये वहाँ आपको हम दिखा देंगे देखे कि वहाँ उनको लेकर गये इसी तरह जैसे कलकत्ता में जो है गये थे वही कलकत्ता में देखे चिड़ियाघर ऐसी चिड़ियाघर तो हम और जगह नहीं देखे हैं कलकत्ता गए थे उसी समय देखे जो चिड़ियाघर है वहाँ अनेकों प्रकार की चिड़िया एक एक से बड़ा एक एक से छोटा पाली गई थी सरकार उसको व्यवस्था भी थी खाने पीने की भी व्यवस्था उसको बनाई है लोग जाते हैं देखते हैं और उस पर फीस लगती है जैसे कि वो उसमें टिकट मिल टिकट पर देखा जाता है चिड़िया को टिकट पर देखते हैं लोग चिड़ियाघर में जाते हैं तो टिकट बनता है पैसा लेते हैं तब अपना जाते हैं जैसे वहाँ पर ले देकर क्या है इतना गाँव भर में आये तो गाँव भर में कहे कहाँ गये थे भाईसाहब तो हमने कहा कि गए थे चिड़ियाघर कलकत्ता देखे तो वहाँ पे चिड़ियाघर कहे चलिये भाई हमको भी दिखा दीजिये तब क्या करें चलो चलते हैं हमारा वहाँ पर देखे हम जहाँ हैं तहाँ देखे हैं इसी से चिड़िया देखने में स्थान अब खास कर के इधर उधर तो नहीं बढ़ियाँ चिड़िया मिलती हैं देखने के लिये खास कर के चिड़ियाघर में अनेकों प्रकार की चिड़िया रहती है बात यही है की चिड़िया को हम देखे उसी समय देख स्थान चिड़ियाघर में और जितना मेहमानों को गाँव को दिखाए चिड़ियाघर चिड़ियाघर में सुंदर सुंदर पक्षियाँ अनेकों प्रकार के पक्षियाँ रहती थी उसमें यही तो बात है